आमच्या क्षेत्रान खुबशे अशे वेगळे तरेचे सांस्कृतीक पंगड आसात आनी खूब फावटी आमी वेगळ्या संस्कृतीच्या भायर आसलेल्या पंगडा कडेन संवाद करतात